जी बोलिए नमस्ते जी हमारे यहाँ बहुत प्रकार के हैं आपको कौन से कौन से चाहिए तो वो उस हिसाब से आप बताइए

अच्छा जी आपको ये सब तो मिल जाएंगे बाक़ी के रेट सब के हैं फ़िफ़्टी फ़िफ़्टी गुलाब का आपको पौधा मिलेगा पचास का इमली का हर एक का पाचस पचास है प्राइस हाँ बाक़ी फिर सिर्फ़ पौधा मिलेगा आपको बाक़ी अलग से आपको अगर उनको गमले में अलग से चाहिए या खाद अलग से चाहिए तो आप वो भी बताइए हमारे यहाँ ऑर्गेनिक खाद यूज़ होती है सब के लिए कोई भी कैमिकल वाला खाद हम यूज़ नहीं करते

जी हमारे यहाँ गोबर से बनी खाद हैं तो ये इनके अलग से ही चार्ज होंगे अलग से देंगे हम पौधा अलग मिलेगा गमला अलग से चार्ज लेंगे गमले का और खाद का भी अलग तो पौधे का है पचास रुपये बाक़ी अगर देखना आपको तो आप आ के पसंद करिएगा तो फिर तब आप देख लीजिएगा और खाद हम वो किलो के हिसाब से आपको देंगे

जी एक किलो आपको पड़ेगा चार सौ का जी जी बाद में आपको कम कर के दे देंगे आपको टेन पर्सेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आप पाँच पौधे ले रहें तो जी मैं ये सब तैयार रख दूँगी आपको कितने किलो खाद चाहिए वो आप बता दीजिए तो मैं अच्छा ठीक है बाकी और भी पौधे हैं हमारे यहाँ आप आ कर और देख लीजिएगा बाक़ी जो आपको चाहिए वो हम निकलवा के रख देंगे हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ पर आएंगे तभी देख लीजिएगा जी जी ठीक है